हाँ मैंने बचपन से बहुत सारी पेंटिंगस बनाई है जब मैं छोटी थी तो तो इन ड्राइंग पेंटिंग करा करती थी इस्कूल टाइम में और हमारे टीचर्स हमको बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स सिखाते थे इसके अलावा मैं पेंटिंग क्लास जाती थी वहाँ पर सर भी हमें बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे उसमें मैंने भी कुछ पेंटिंगस बनाई है एक मैंने लक्ष्मी नारायण जी की पेंटिंग बनाई थी बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी इसके अलावा मैंने एक बार महाभारत की पेंटिंग बनाई थी जो मैं लगभग ऐटथ क्लास में पढ़ती थी जब मैंने बनाई थी तब मैं उसको उठा भी नहीं पाती थी मम्मी पापा उसे रखने जाते थे फिर उसे लेने भी आते थे जब मैं उसके बाद मैंने ओ बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाए हैं आज से पच्चीस तीस साल पहले ग्रीटिंग कार्ड्स का बहुत प्रचलन था तो हम लोग भी हमारे फैमेली मेम्बर्स को ग्रीटिंग कार्ड दिवाली पर भेजते थे बरडे पर भेजते थे और भी कोई ऐसा ओकेसन आता जिसमें हम उनको ग्रीटिंग कार्ड्स अपने हाथ से बना के भेजते थे क्योंकि उस टाइम ग्रीटिंग कार्ड्स इतने बजार में नहीं मिल पाते थे तो हम लोग हमारे हाथ से ही बनाते थे और बहुत सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोग बनाते थे स्केच पेन से शीट्स से कलर वगैरह उसमें अपने हाथ से भरते तो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि आप हाथ से बनाते अपनी मेहनत उसमें दिखती थी तो वो बहुत सुंदर भी लगते थे उस टाइम उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने मिस्टरों को भी ग्रीटिंग कार्ड भेज करती थी अपने हाथ से बना बनाकर तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगते थे बहुत पसंद आते थे